الیکٹرانکس آئٹم پرچیس کیا فلپکارٹ سے موبائل فون اور ریڈمی ٹویل فائیو جی اپنا ایٹ ون ٹونٹی ایٹ مجھ کو فلپکارٹ کی طرف سے کریڈٹ کارڈ پہ انسٹن ڈسکاؤنٹ بھی ملا ون تھاؤزن اور ڈلیوری بھی بہت اچھی رہی میرے پن کوڈ پر ڈلیور بھی مل گئی اور نہ پروڈکٹ ڈیمیج تھا نہ کچھ تھا ہینڈسیٹ اوپن کیا چیک کیا ساری چیزیں برابر تھی چارجر ایسیسریز کیٹلاکس ساری چیزیں اچھی رہی میرا بیسٹ ایکسپیرئنس تھا ورک پروڈکٹ ملا مجھے تھینک یو فلپکارٹ کنٹینیو کیپ اٹ اپ ویری گڈ تھینک یو